जी हाँ गाँव में परिवारों के बीच के विवाद को सुलझाने का बेस्ट तरीका है मेरे पास और इस जो भी विवाद विवाद को इससे विवाद हो गया कि से खेती है अगर मेरी खेती है मेरे बगल में पड़ोस वाले की खेती है और उनकी भी खेती हो रही मेरी खेती कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक बित्ते के लिए मार हो जाता है और झगड़ हो जाता है और एक बित्ते के लिए झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस लिए होता है क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है वो सोचते हैं कि ये मेरे में ये मेरा थोड़ा सा ले लिया तो एक बार की बात है गाँव में ऐसे ही एक जन से झगड़ा हुआ दोनों लोगों से झगड़ा हुआ मैंने पूछा कि भाई आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो तो बोले कि भैया ये मेरे हम जो डाँड़ है जो मेड़ है जो मेड़ है वो काट दिए हैं तो मैं बोला भाई बस इतनी सी बात के लिए आप झगड़ा और मार कर रहे हैं विवाद कर रहे हैं तो मैंने उनको कहा देखो कोई भी काम प्रेम से हो सकता है ना की क्रोध से होगा ना कि गुस्सा से हो क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है और क्रोध से कोई भी काम बना भी काम बिगड़ जाता है तो मैंने उनको कहा आप पहले संतुष्ट संतुष्ट होना सीखिए अगर अगर एक बित्ता अगर हमारा कोई ले ले रहा है तो उससे हमें कम नहीं हो जाएगा अगर समुद्र में से अगर कोई एक लोटा जल निकाल लेगा तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा तो बोले कि भाई नहीं कम हो जाएगा अगर हम बोला अगर आप कोई एक बित्ता अगर वो ले अगर ले भी लिये हैं तो क्या आपका खेती नहीं होगी क्या आप के बच्चे भूखे मर जाएँगे एक बित्ते से क्या होने वाला है तो मैंने जो भाई था उनको भी बताया देखो भैया आपस में न झगड़ो क्योंकि आपस में ही प्रेम से समझो प्रेम से अगर आप मांगते कि भैया आप हमें या हमारा काट लिये हैं और इसको आप बांध दीजिए अगर आप इस हिसाब से बोलेंगे अरे आप मेरा मेड़ काट लिये अरे ये गाली में बात करेंगे तो उसमें क्या हो गाली में बात करें तो गाली में बात करने में तो नुकसान ही है ना तो इस हिसाब से हम सुझाव हम सुझाव दे सकते हैं कि भाइया हम उनको प्रेम से बताएँ कोई भी काम प्रेम से ही हो सकता है क्योंकि आप तो ये सुने ही होंगे कि क्रोध से हर एक काम बिगड़ता है और प्रेम से हर एक बन भी सकता है तो ये चीज है कि हम बता सकते हैं इनको